साढ़े ग्रां च माराज जेह्ड़े जेह्ड़े बी जातरू बाह्रा औंदे उं'दे रौह्ने आस्तै बड़ी स्हेई वबस्था जेह्ड़ी कीती जंदी ऐ प्रशासन दी तरफों बी ते साढ़े उत्थै ग्रां च जेह्ड़े जातरूएं आस्तै होटल बगैरा बी बनाए गेदे होंदे थोह्ड़ा मता कमरे दा कराया देने पौंदा लेकिन रौह्ने आस्तै बड़ी स्हेई वबस्था होंदी ऐ बाकीअगर गल्ल कीती जा शैह्रें दी तां किश जैदा किश होंदा निं ऐ बाकी बाकी सराईं बनी दियां होंदियां उत्थै बी जेह्ड़े साढ़े जातरू होंदे श्रदालु होंदे उत्थै रेही सकदे बाकी केईं केईं ते किश ऐसे होंदे जि'नें अपने रौह्ने आस्तै टैंट बगैरा आह्नने दे होंदा किश गर्मिये दिनैं अस टैंट लाइयै रेही सकदे लेकिन जि'यां जि'यां सभनें पता होंदा कि सर्दियें थोह्ड़ी मुश्कलां औंदियां जेह्ड़ियां जात्रुएं ओह्दे आस्तै साढ़े ग्रां दे लोक जेह्ड़े इन्ने चंगे न के अगर बाई द वे होटल फुल होई जान तां साढ़े ग्रां दे लोक केह् करदे कि अपने घरै चा कमरा खाली करियै साढ़े जेह्ड़े जात्रू आए दे होंदे उ'ने ई देई दिंदे तां अग्गें साढ़े जेह्ड़े जात्रू औंदे उ'नें कोई मुश्कलां नेईं आवै एह्दे आस्तै अस सभनें इ'यै आखदे कि साढ़े रेआसी डिस्ट्रिक च बद्धो बद्ध कोलूं जात्रू औन शिव खोड़ी जि'यां कटरै माता वैश्णो त्रिकुटा हिल्स उत्थै ते बड़ी गै स्हेई वबस्था ऐ शराईन बोर्ड तरफ दा कीती गेदी होंदी ते इ'यां अपने और बी बड़े स्हेई स्हेई जगहं न जेह्ड़े जेह्ड़े ग्रां च बड़े हारे म लोकें पता गै नेईं ऐ कि केह् केह् ऐ इत्थै औन मतलब रेआसी डिस्ट्रिक इक ऐसा डिस्ट्रिक ऐ जित्थै ब बड़ा गै मतलब इक अच्छा नेचर ऐ इ'यां साइबर इनवायरनमैंट बड़ा साफ सुथरा बड़ा साफ सुथरा इनवायरनमैंट ऐ ते सब लोक औन